जी नहीं मेरा ऐसा मानना है की आज के समा आजकल के समाचारों में सामाजिक मुद्दों को और वास्तविक मुद्दों को नजरअंदाज एक बहुत हद तक किया जा रहा है और जो समाज की सच्चाई है जो बातें ज़रूरी हैं एक समाज के लिए एक अच्छे सोसाईटी के लिए उन चीजों को बहुत दूर रखा जा रहा है और समाचारों में ऐसी चीज़ों को दिखाया जा रहा है जिससे समाज में अच्छाई तो नहीं परंतु कुछ नकारात्मक तत्व ज़रूर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और कहीं न कहीं यह समाज को अंदर से खोखला कर रहा है अगर समाचार वास्तविक मुद्दों को समाज के सच्चाई को दिखाते हैं तो समाज में एक अच्छा मैसेज आएगा लोग एक दुसरे से जुड़ेंगे और एक दुसरे एक दूसरे की मदद भी कर पाएंगे